जीअं त मां हिकिड़ो कबड वठी आयुमि ॿिए नंबर मां फर्नीचर बाज़ारि मां उहो थोरे टाइम लाइ सुठो हलियो हुन खां पोइ पंहिंजे पाण हुन जो साल ॾेढ खां पोइ कलर लहण चालू थी वियो पत्र बि ख़ासि मज़े जो न निकितो लॉक बि कंहिं महिल लॻे थो कंहिं महिल नथो लॻे हुन खां पोइ ॾिसंदे ई माना सोचजे जेका हुन गैरंटी ॾिनी मूंखे उहा शइ न निकती उन खां पैसा बि वधीक वरितई साम्हूं वारे पर शइ अहिड़ी पत्र बि हिकदमु बेकारु हुन जो कलर ठपा ठपा लॻी विया आहिनि हुन खां पोइ लॉक ख़राब उन खां पोइ माना सोचजे दिलि ई न थींदी आहे ॿियो ख़रीद करण जो हिकु दफ़ो शइ माना मां विश्वास ते वठी त आयुमि पर शइ मज़े जी न निकती कबड ते पूरा धबा धबा थी विया आहिनि उन खां पोइ कलर लहणु साल बि न हलियो पैसा बि वधीक वरितई साम्हूं वारे उन खां पोइ माना नुक़सान